हमारे क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति कार्यक्रम होते हैं और हमारे क्षेत्र में कोई गाना गाता हैं कोई देशभक्ति गाता है कोई फिल्मी गाता है कोई कोई भक्ति भजन में गाता है एही सब मेरे संस्कृति में मतलब होता है हमारे संस्कृति में कित बहुत सारे अलग अलग सब अ सांस्कृतियाँ मतलब ग्रुप हैं जैसे लता मंगेशकर के गाने गात गाये जाते हैं और फिल्मी जो भी मतलब कुछ भी हैं और देशभक्ति राष्ट्रीय गीत भी गाई जाती है जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा यही सब संस्कृति हमारे संस्कृति से बाहर हम नहीं मतलब कुछ भी नही जानते है अपने संस्कृति की ही ग्रुप में हम मतलब हम जानते हैं अपने देश भक्ति देश देश की राष्ट्र की जो भी कुछ भी है संस्कृत के भीतर ही जानते हैं संस्कृत के ही ग्रुप में ही जानते हैं बाहर भी हम कुछ भी नहीं जानते हैं और जब संस्कृति के क्षेत्र में कोई भी राग आता है कोई फिलिम बनाता है कोई मतलब देशभक्ति गाना गाता है कोई मतलब अलग अलग सबकी सांस्कृति मतलब ग्रुप होते हैं और इसी तरीके से हम संस्कृति के बाहर कुछ भी नहीं जानते हैं